पहिलुका खेत जे रहै से तऽ गोबर दै छाउड़ दै यूरिया दै यूरिया देबो नहि करै गोबरे दै आ उएह गाछसभ छोड़ि दै तऽ उएह भए जाइ खाद आ आब जे छै से यूरिया दैत छै सभचीज जे छै से रङ्ग रङ्गके चीज लोक बतेलकै तऽ दैत छै तऽ आब तऽ किछु नहि होइत छै उपजे नहि होइत छै आब आ पहिलुका तऽ छीटि दै तऽ बीछि लै ततबा उपजा होइ जे लोक खाए नहि सकै जे दुनिआँके उपजा होइ आ लोककेँ सुतै बैसैके जगह नहि रहै ततबा उपजा होइ आब तऽ किछु नहि होइत छै जेहो होइत छै सेहो बानर खाए जाइत छै लील गाय खाए जाइत छै किछु होइते नहि छै आ तहिआ जे होइत रहै तहिआ तऽ नहि बानर रहै नहि लील गाय रहै तहिआ तऽ कतहु छीटि दै तऽ ओतबाक उपजा होइ जे लोकके घर अँगना भरल रहै कतहु जगह नहि रहै खाली अन्नके गरीब आ धनीक रहए एक रङ्ग तहिआ आ आब तऽ जे छै से गरीब तऽ खतम भए गेल आ धनीक जे यए ओ जीबैए आब गरीबके कोनो मायने नहि छै आब धनीक टा जीअत आ गरीब जे छै मरऽ किआक तऽ गरीबके तऽ कोनो सुविधे नहि छै आ नहि उपजा होइत छै